शिक्षित होना जीवन के अनेक पहलुओं मे मदद करता है एक शिक्षित व्यक्ति अपने रहन सहन अपने जीवन यापन की चीज़ों को अलग तरीके से उपयोग करता है और एक अनपढ़ आदमी उसको रहन सहन का तरीका नहीं पता होता है कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है कौन सी चीज़ कहाँ उठानी है कैसे पानी पीना है कैसे उठना है कैसे किस स्थान मे बोलना है कैसे स्थान में जाना है ये सारी चीज़ें शिक्षित व्यक्ति अपने दिमाग से सोच कर करता है वो जो घर बनवाएगा अपना तो वो अलग तरीके से बनवाएगा एक शिक्षित व्यक्ति और एक अशिक्षित व्यक्ति दोनों व्यक्तियों के पास पैसे होते है लेकिन शिक्षित व्यक्ति अपना पैसा अच्छी जगह इनवेस्ट करता है उससे उसको रिटर्न बहुत प्राप्त होता है बल्कि एक अशिक्षित व्यक्ति उस पैसे को ऐसी जगह खर्च करता है जहाँ कोई उसका उपयोग नहीं होता है इसलिए एक शिक्षित व्यक्ति का जीवन स्तर ऊँचा होता है और वो वो सोच समझ के काम करता है सभी चीज़ों से